औ सोरमोनथाय ए मामोन

ए

ओरैनो सिम्पोलबाथ' थामजौ रांसो लायो

बिदिबाथ' ब्रैजौ ब्रैजौ बाजिफोर लायो जि लायै जि रिमोनला जिफोरबा एसे बारा लायो दङ दङ एकदम पाक्का खालामना हरखागोन सिन्था खालाम नाङा बेफोरखौ अर्डिनारि नङा आरो

खमायनो नों बुंबालाय बहा जानो दे गासैबो दामआनो बारायजोब्बाय आरो नोंस्रासो खम लुबैयो

दे दे जागोन दे औ दे

बेयो ब्रैजौआनो ब्रैजौ बाजि ब्रैजौ ब्रैजौबाजि बिदि लायो

दे होनबालाय दे जागोन दे

जागोन बायद' देह